جب ہم بائک کا سفر شروع کرتے ہیں سو کلو میٹر کی دوری تو میں ہلکا کھانا کھاتے ہیں جس سے نیند نہ آئے اور اپنے ساتھ ایک دوست کو رکھ لیتے ہیں جس سے اس کو آدھا وہ چلائے اور آدھا ہم چلائے جس سے سفر ہماری آسان رہے اگر ہم کبھی اکیلے ہی سو کلو میٹر کی دوری چلتے ہیں تو اس ٹائم پر ہم ماری کمر میں درد بہت زیادہ ہونے لگتی ہے پھر بھی میں بائک چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی ہم بائک رائڈ کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک ساتھی کو رکھ لیتے ہیں جس سے ہماری سفر آسان پرے اور اس سمے اگر ہم کو بائک چلانے میں کوئی بھی دقت ہوتی ہے تو اپنے دوست کو دے دیتے ہیں اور وہ آدھی وہ آدھی کی مطلب دوری وہ طے کرتی ہے جس سے ہم دونوں آرام سے بائک چلا کے سو میل کی دوری آسانی سے طے کر لیتے ہیں اور بائک چلانے کے لیے ہم یہ ہے کہ اس کو رائڈ کرنے کے لیے ہمیں ہیلمیٹ کی سخت ضرورت پرتی ہے وہ ہماری سیفٹی ہوتی ہے اور بائک کے بیماری جو رفتار ہوتی ہے وہ چالیس سے ساٹھ کی اس پیچ کی بیچ رہتی ہے جس سے بائک چلانے میں ہمیں جب لمبی سفر ہوتی ہے تو اس دن اکیلے جب چلاتے ہیں تو ہماری کمر میں درد وغیرہ آنے لگتی ہے اور مجھے اگر کچھ بھی ضرورت پڑتی ہے بائک چلانے میں لمبی سفر ہے اگر کہیں بھوک لگتی ہے تو ہم کہیں بھی راستے میں روک کر ہلکی چائے وغیرہ پی لیتے ہیں جس سے ہمیں تھکان اور تھکان ہماری دور ہو جاتی ہے جس سے ہم بائک آسانی سے چلا کر اپنی سفر پورا کر سکتے ہیں